ہاں میں لکھنے میں لکھنے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلے مسودہ تیار کرتا ہوں خاکے تیار کرتا ہوں کیا کیا عنوان ہے کیا کیا ہمارا ٹاپک ہے اس اعتبار سے پھر اس کو پھر میں ٹیچرس اپنے ٹیچر سے رجوع کرتا ہوں ان کو دکھاتا ہوں ان کے مشورے کے مطابق پھر آگے پیچھے کرکے پھر اس کے اکارڈنگ پھر میں اپنی لکھنے کا عمل کو جاری کرتا ہوں یہ سارا پروسس استعمال کرتا ہوں عام طور پہ ٹیچر کا ہی مشورہ لیتا ہوں استاذ کا